खाधे ठाहिणु वक़्तु मूंखे जामु सामान जामु बासण लॻंदा आहिनि ऐं मुंहिंजा चमचा जामु हूंदा आहिनि खाधो ठाहियूं था त सिपरियूं थी निकिरनि टोप कटोरा चमचा प्लेटियूं सभु था निकिरनि छो त खाधो ठाहियूं था असां वरी सवादु था चखूं चमचा था हिलायूं कर्चियूं था हिलायूं त हुन में बासण त निकिरंदा ई